ہمارے سپول ضلع میں راج بہار میں آج کی دور میں جتنی بھی راستے ہیں جتنی بھی سڑکیں بنی ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی چیز ہے اور بہت اچھا سفر کرتا ہے ہم لوگ اس بہت اچھی طرح سفر کر لیتے ہیں بہت اچھی طرح چل لیتے ہیں ایک صدیوں میں جو ہم لوگوں سے یہ راستہ نہیں چلا جا رہا تھا آج کامیابی کے روٹ پہ ہیں کامیابی کے راستے پہ ہیں اچھی طرح چلتے ہیں اچھا کرایہ ہم لوگوں کو کم سے کم کرائے میں سفر کرنا ہوتا ہے ٹرین میں بھی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں سے دلی تک یاترا کرتے ہیں جب بھی ہم لوگوں کو کوئی خاص مطلب کرایہ نہیں دینا ہوتا ہے مطلب معمول کے انوسار دیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں کی گورنمنٹ بھی اچھا کام کر رہی ہے اچھی طرح سے ہم لوگوں پہ دھیان رکھ رہی ہے ہمارے یہاں کا راستہ ہمارے یہاں کا سڑک ہمارے یہاں کا جو بھی مطلب پرابلم ہے اس کو سولو کر رہی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے ندی میں پل بنانا راستے بنانا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جوڑنا یہ سارا کام ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے اور ہم لوگ بہت خوشحال ہیں ابھی اپنے یہاں ہر جگہ ہر راستے پہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے میں دس سے پانچ منٹ لگتا کبھی ایک سے دو گھنٹہ لگ جایا کرتا تھا آج دس سے پانچ منٹ میں ہم لوگ سفر طے کر لیتے ہیں اور ہمارے یہاں کا گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے ایسی بات نہیں ہے بہت اچھی طرح چل رہے ہیں ہم لوگ